हैलो हा ॿुधायो हा असांजो हिकिड़ो आहे माइ हॉलीडे पैकेज आहे उन में अगरि तव्हां खे तव्हां घणा घर जा भाती वेंदा हुते ऐं तव्हां खे कहिड़ियूं कहिड़ियूं सहूलियतूं खपनि त तव्हां ॿुधायो त असां तव्हां खे उहो अरेंज करे ॾींदासीं

ॾिसो अगरि खे हुते असां तव्हां खे ओनली माना हुते कहिड़े कहिड़े टाइप जूं फैसिलिटीज़ खपनि त तव्हां खे असां उन हिसाब सां पैकेज करे ॿुधायूं हम्म् असां में कींअं फैसिलिटी कींअं आहे हिकिड़ो असांजो पैकेज जीअं आहे जंहिं में असां अलॻि अलॻि एरियाज़ में असां हिकिड़ो बुकलेट आहे उन जे अलॻि अलॻि एरियाज़ में अगरि तव्हां विज़िट करियो था त तव्हां खे थ्री स्टार ऐं फाइव स्टार होटल्स जी फैसिलिटी मिलंदी जंहिं में तव्हां थ्री पर्सन में टु नाईट थ्री डेज जो पैकेज आहे ऐं हुन में तव्हां खे स्टे फ्री आहे ऐं तव्हां खे फूड चार्जेस ओनली पे करिणी पवंदी पर पर्सन जे पुठियां वन थाउज़ैड रुपीज़ त अगरि तव्हां खे हुन में माथेरान बि तव्हां जी उन में अची थी वञे त तव्हां खे हुन में थ्री स्टार फैसिलिटी मिलंदी होटल ऐं हुन में ऑब्वियस्ली तव्हां खे एसी फैसेलिटीस बि मिलंदी ऐं तव्हां खे फूड जेको आहे उहो अनलिमिटेड आहे तव्हां खाई सघंदा आहियो ऐं हुन में ईज़िली यूज़ करे सघंदा आहियो त हुन में वन थाउज़ैंड पर पर्सन पर डे त उहो तव्हां जे लाइ त तव्हां अगरि उहो बुकलेट अगरि तव्हां असां खां उहो परचेज़ करियो था त बुकलेट जी चार्जेस जेका आहे उहा आहे टू थाउज़ैंड फाइव हंड्रैड उन बुकलेट में तव्हां अदर होटल्स ऐं अदर प्लेसिस रिज़ोर्ट सभु घुमी सघंदा आयो फोर्टी प्लेसिस हुन में कवर थियूं थियनि पर उन में तव्हां जो माथेरान बि इनक्लूड थो थी वञें जेको तव्हां सॼे साल में हुनजी पैकेज जी तव्हां यूटिलाइज़ेशन खणी सघंदा आयो इन हिसाब सां अगरि तव्हां खे पर डे जे हिसाब सां पर पर्सन जे पुठियां तव्हां खे ओनली थाउज़ैंड फूड चार्जेस पर डे में तव्हां खे पे करिणी थी पवे त तव्हां खे हुन में लंच एंड डिनर जेको आहे ब्रेकफास्ट छॾे करे तव्हां खे उहे ॿई मिलंदा त हुन में हार्म न आहे तव्हां खे न त स्टे चार्ज अलॻि पवे फूड चार्ज अलॻि पवे त हुन जे हिसाब सां तव्हां खे खाइण जो जेको आहे उहो सुठो पइजी वेंदो हा त तव्हां बुकलेट पर्चेज़ कंदा टू पॉइंट फाइव में ऐं तव्हां खे सिर्फ़ हुन में तव्हां हुन जो युटिलाईज़ करे सघंदा आयो फुड चार्जेस जा सिर्फ़ तव्हां खे जॾहिं वेंदा तव्हां खे हुते माए हॉलीडे पैकेज में बुक करिणो पवंदो त तव्हां उहो कार्डु विज़िट करे करे तव्हां हुन में यूटिलाइज़ करे सघंदा आयो पेमेंट लाइ तव्हां बुकलेट असां खां पर्चेस कयो त बुकलेट पर्चेस करण खां पोइ तव्हां खे जॾहिं बि वञिणो आहे त तव्हां खे हुन बुक ऐं तव्हां हुते जींअं ई तव्हां वेंदव त तव्हां खे हिकु ॿ टे ॾींहं अॻु सिर्फ़ु तव्हां खे बुकिंग करिणी आहे उन पैकेज जे लाइ त तव्हां खे उहो प्लेस तव्हां जे लाइ होटल जे हिसाब सां सीट रिज़र्व कई वेंदी डे टाइम असांजो माण्हू ॾेई वेंदुव ओके हा तव्हां एड्रेस असांखे मैसेज करे छॾियो असां तव्हां खे माण्हू मोकिलियूं था ऐं बुकलेट बि मोकिलियूं था ओके ओके जय झूलेलालु